भारतआव सोलोंथाइनि बिथांखिया दाबो गोदो गोदायाव जा बायदि ट्रेडिशनेल वयेआव सोलिदों बिदिनो सोलिबोगासिनो गुबुन हादोरनि रुजुनायाव जों दाबो गोबां उन जानानै दङ आरो जों बेनि थाखायनो जों दाबो माने गुदि लेबेल निफ्रायनो खामानि मावनो गोनां दङ जों माखासे बिथिंफोराव उन जालांनाया जाहैबाय जों मेनलि टेकनलजि बिथिङाव जों उन जालांदों आरो बेनि थाखायनो जों माने दा गुदि समनिफ्रायनो जों बेखौ साबसिन खालामनो लांनांगौ होननानै जों आं सानो आरो जाहाथे जों माने दसरा हादोरजों बे टेकनलजिनि बेलायाव जों माने मोजाङै जौगानानै थानो हायो मानोना जों गोबां गोरों गोराफोर दङ जोंनि हादोराव बाट बिसोरो जोंनि लकेल नि माखासे माबानि अभाबाव खामानिनि अभाबाव गुबुन हादोरावसो थांनानै मावहैनो गोनां जायो दा जों जेरै नायोबा गुगोलनि सि इ अ आबो जोंनि भारत हादोरनिनो फेसबुक माबानियाबो टुयटार नियाथ' नंला बे माइक्र'स्फट नाबो जोंनि हादोरनियानो स' बेबायदिनो माखासे गोबां गोरों गोरों मानसिफोराबो जों मानि माखासे टेकनलजि नि बेलायाव जों गाहायाव थानायनि थाखाय जों दसरा हादोरावसो जों थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जागासिनो दङ जों मानि गावनाव दाबो मानि गुबुनजों कमपेरिज नाव मानि बेराद उन जानानै दङ